वर्तमान समय में हमारे संसद अफ़जाल अंसारी माननीय अफ़जाल अंसारी जी हें और विधायक जयकिशन साहू और सरपंच के रूप में सरपंच के रूप में यादव जी हें क्या बताएँ इससे पहले जो हे हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास हुआ अच्छा काम हुवा काम हो भी रहा है ऐसा बात नहीं है लेकिन सपा के बिधायक और संसद हैं लेकिन क्षेत्र के विकास में थोड़ा कमी आई है इससे पहले माननीय मनोज सिन्हा जी थे जो हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया और बहुत आगे भी बढ़ाया है लेकिन जनता जिसको पसंद करें वो चीज़ अलग है जब की केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है और गाजीपुर में पाँचों विधानसभा में सपा ही जीती लेकिन हमारे राज्य का अरे हमारे ज़िले का एक दुर्भाग्य है जो विकास से थोड़ा पिछड़ गया है लेकिन हो रहा है काम कई जगहों पे हो भी रहा है और माने तो इस समय ग्राम में गाँव में खरंजे का काम चल रहा है रुद्र प्रताप यादव ग्राम प्रधान

जो कि अपने कम समय में जो है एक अच्छा प्रधान हैं कोई बात नहीं है बाईस साल की उम्र में नवयुवक प्रधान हैं जो अच्छे अच्छे भी काम कर रहा है किया भी है पानी की निकासी से लेकर के और गली में खणंजे का भी काम चल रहा है और हमारे ज़िला में जो है इस दौर में तो उतना अच्छा नहीं चल रहा है जिस समय मनोज सिन्हा जी थे हमारे ज़िला में बहुत विकास हुआ बहुत कार्य हुआ लेकिन ज़िला के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहें या कुछ भी कह सकते हैं